घरमऽ जे छै अगर गाछ वृक्षए तऽ ओ ओकर देखरेख बढ़िआँ होइत छै ओकरामे जखन तखन अपनेक पानि भेंट जाइत छै खाद भेंट जाइत छै आओर अपनेक कोनो भी कीड़ा मकोड़ा किछु जे लगैत छै तऽ ओकरा दबाइ छिड़कावकऽ कऽ ओकर सुधार कयल जाइत छै तऽ ई सस्ता भी यऽ घरक बगलमे हुए घरमे हुए आङ्गनमे हुय अपना बाड़ीमे हुय तऽ गाछके काफी मने अथी भेटय छै रखरखाव भेटय छै ओकर फलो बढ़िआँ होइत छै काफी पैघ होइत छै तऽ ई सस्ता यऽ आओर दूर वालामे कनिटा त महग छै आब जाउ तऽ अपने कइयो नहि सकय छी ओहि लऽ मजदुर करु तखन अपनेक ओकरा पूरा दिऔ दबाइ दिऔ ओकर देखरेख करियौ पानि दिऔ आ घरक वालामे तऽ सभ मिलकऽ अपनेक रखरखाव कऽ लै छै तैं ई बहुत काफी सस्ता परैए तऽ घरक गाछी एकदम नीक छै